मैथिली नाम जे छै ओ सीता माताके नाम पर राखल गेलै हँ मैथिल भाषामे जे छै विद्यापति बहुत सारा अपन मतलब जैसे काव्य रचना गद्य पद्य नाटक विधा सब किछु लिखलखिन रह आइ काल्हि तऽ देखै छी धीरे धीरे मैथिलके विकास भेल गेलै आज कल जे देखै छी धीरे धीरे मैथिलके बहुत ज्यादा प्रचलित भेल जाइ छै मिथिला भाषा मैथिल भाषा ओहिमे जे देखे छी मिथिला पेन्टिंगो आबि रहल छै जाहिमे धीरे धीरे आदमी सब पेन्टिंग कए रहल छै प्रिण्टिंग भए सकैया मैथिली किछु भी बाजि सकै छी मैथिलीमे तऽ ओ प्रिन्ट भए सकैया देखै छी बहुत सारा एहन चीज छै जे मैथिलीमे हम सभ शुद्ध शुद्ध बाजि सकै छियै मिथिलाकेँ धीरे धीरे विकास भए रहल छै मैथिल भाषासँ ढ़ेर सारा आदमी जे छै ओ जे हिन्दी इंग्लिश बाजैत रहथिन ओ आइ काल्हि मैथिली भाषा बाजऽ लए सिख गेलैया धीरे धीरेसँ मिथिलाके देखै छी मतलब मिथिलाके प्रति आदमी मैथिल आदमी सब जागरूक भेल जाइ छै अपन भाषाके प्रति